आं ना गुरनो थांबा रेदि खालामनानै जेखाइ खबाइ थुरसि ओमफ्राय गामला लायो ओमफ्राय लोगोफोरखौबो लिंहरो ज' ज' थाङो आं बिराद ना गुरनो मोजां मोनो ओमफ्राय बिदिनो ज' ज' थाङो एखनबा हारसिंबो थाङो बिराद मोजां मोनो आरो ना गुरनो ओमफ्राय ना गुरबाथाय बयबो बिदिनो बयबो माबा खालामो नालाय बेबो लेंहरो बेबो लेंहरो नालाय आंबो बिराद ना गुरनो माबा मा खालामबा मोजां मोनो दाथ' नाबा थ' हैबा जों थाङो आरो गुरनो दुब्लियावबो थाङो बिदिनो ज' ज' हमो ना माबा खालामो ना हमो दोनो बा माबा माबि लायो आरो ना सिगां हमनो जेखाइ खबाइ लाङो आरो दा बयबो थाङो ज' ज' बिराथ मोजां मोनो आं ना गुरनो ओमफ्राय ना गुरबाथ' दैयाथ' लेथ्रा जायो नालाय

हारसिंबो एखनबा हारसिं थाङो एखनबा लोगोफोरजों ज' ज' थाङो दाथ' दाथ' ना बथर' फैबाय एखनबा थाङो गुरहैयो बे न'आवबो इसे खामानि मावो न'आवबो खामानि मावनो मोजां मोनो आरो खावनाय संनाय न'फोराव खामानि मावनानै ज' ज' मावो आरो आंबो खामानि मावनायाव मोजां मोनो नखरनि सायाव संनाय खावनाय बयबो बिदिनो माबा खालामो आरो ओमफाय ना गुरनोबो मोजां मोनो न'आवबो खामानि मावनो मोजां मोनो आरो दा दाथ' मा खालामनो दाथा ना उन्दुग्रोनोनो माबा गैया नालाय न' इसे खामानि मावो आरो खावनाय संनाय इसि नखरनि खामानिफोरखौ मावो बिदिनो

माबानोसै आरोखि बिदिनो हिनजावफोरनि खामानि नालाय खावनाय संनाय बिदिनो ना गुरनाय हिनजावफोरनि खामानिफोरा न'आवबो मावो बा आरो मा मायावबो गु गुरो नालाय संनाय खावनायजोंनो हिनजावफोरनि खामानिया बिदिनो न'आवबो खामानि मावो एखनबा न' माबा नाबो गुरहैखायो नालाय जाबायना

बिदिनो ज' ज' थाङो नालाय खामानि मावनो